دہلی میں ویسے ایسے تو کوئی میوزک اور ڈانس ایونٹ تو ہے نہیں باقی یہ ہے کہ انڈیا گیٹ پہ یہ میوزک ایونٹ اور یہ ڈانس ایونٹ ہوتے رہتے ہیں جو سامعین کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں باقی اور ایک اسٹیج ہے جیسے انڈین آئڈل ہے انڈیا گوٹ ٹیلینٹ ہے اور ڈانس پلس ہے جن کے یہاں پہ اسٹیج ہوتے ہیں وہ سامعین کو اپنی طرف متوجہ بھی کرتے ہیں اور آڈیشن لے کر ان کو یہاں سے لے کے جاتے ہیں تاکہ آگے ان کی آڈینس بھی بڑھے سامعین بڑھے اور میوزک کی اور پاپلارٹی ہو ڈانس کی ہو ان کے لئے جو جو یہ چیزیں ڈانس کی ہے میوزک کی ہے یہ آگے ان کے لئے